औ हेल' हेल' ओइ माबा आं बङाइगाव थांनो नागेरदोंमोनहाय नों थांफेरदोंना थांफेराखैबाल थांनाय नायगौमोनहाय आंबो थांनाय नायनो नागेरदोंमोन आं मा माजों थाङोथाय गारिफ्रा ओंखायनो नोंनाव सोंहरनायदां औ बेबा मानसिफ्रा मा बायदि मा बायदिथाय आं एसे लांफाना थांफाजागोन नामा नोंलाय आंजों औहाय एसे थांनांगौ दंमोन थांनांगौमोन ओंखायनो नोंखौ सोंहरदों आङो थांफेरनाय जायानालाय खेबसे मानसिफ्रा मा बायदि मा बेखौ सोंनांगौ जायो ना औ एसे जानानै थांनांगोन एसे माबा माबिफोर माबा खालामबोनोसै सि लाबोफानाय मानाय नायनोसै र'

एसे माबाफोर लाबोनो नंदां बङाइआव थांनानै एसे बुस्थुफोर ओंखायनो लोगो लाहरदां सोंहारदां नोंखौ गारिफोरानो मा मा थाङो मा मा मायो बिदिखौ सोंहरनो होननानै रायज्लायहरदों आङो मानसिफ्रा मोजां बिदिनो जाहैगोन आं माबा मोनसेसो बुस्थुफोर लाबोनानै माबायदि दामखौ सुनाय नायनांगोन ओंखायनो थांनाय नायनो गारि गारिफोरखौ नायनांगोन ना मा मा थाङो मा मा मायो मोजां बुस्थु थायो नालाय बिदिबा थांसै ज' ज' थांनोसै होनदां थाङोब्ला नोंखौ लांफानोसै आं र' दिनै मा बारायमोनथाय दिनै मा बारायमोनलाय दिनै मंगलबार ना औ औ बिसतिबाराव थांजागोन नामा बिसतिबारावहाय ना औ औ हेल' औ बिसतिबारावनो थांनोसै जायखिया नोंहाबो सोलाबनाय खालामदो आं खबर खालाम हरफिन लायनोसै आं बेखौनो सोंहरदों गारिनि थाखायनो डिस्टार्ब मोननानै सोंहरनायदां बास थाङो ना उइनगार थिंगार थाङो ना थांला मिनिबासबो थाङो एपेफ्राबो थाङो खोमाना थांङो खोमा ना एपेफ्राबो बे मिनिबासफ्रा मोजांबालाय अरजाला मिनिबास माबाफ्रा उइनगारफ्रा औ दे दोनदो दे जागोन औ दे